बे मैदेर बाथि बोजोंबो माबा जोब्बाय गाग्लि जाजोब्बाय बाखायसेनि आबादफ्रा आलु बाय आलु जिखुनु खिथिखौ आं मावनो हाजोबो मोनसेल' बुस्थु आं मावनो हाया ओइ जेखाइ खबाइखौ आं हेबनो रोङा जेखुनु खेथि गय बारि बायदिसिना आलु थामाटार फान्थाव जि खिथिखौ आं मावजोबनो हायो लाइ मुला हालदै जि खिथियक खिथि बिदि मावनो हायो बेबायदि मावनो हाजोबो आङो जेखुनु खामानि खिथिनि खामानि रोंजोबो आङो जेखुनु खिथिखौ मावनो हाजोबो जियाव दङ आं माथ्र' बैखौल' रोङा जेखाइ खबाइल' हेबनो रोङा बाखि खिनि खेथिखौ आं खालामजोबनो हायो माइ हख माइ जावनाय माइ सिबनाय बावखा होनाय मारा होनाय मोसौजों हालएवनाय जिखुनु खिथि आं हाजोबो खिन्थु आं दा उफाय गैया जाबाय आं मालायनाव मावो दाबो माइ बावहोनाय माइ सिबनाइ माइ हानाय माइ गायनाय गायनायबो हाबावो आङो हिनजावफोरनि खामानिब्लाबो हायो माइ गायनायबो हायो गय गायनाय मा गायनाय बेफोरखौथ' फोरोंनाङा औवा गायनाय जेखुनु दंफां गायनाय मा गायनाय सेस हाजोबो आङो उन्दैनिफ्राय गायनाय उन्दैनिफ्रायनो हाजोबखायो आङो थिग बिदि मैदेराथ' जोंनियाव गोदो फालोसो फैयोमोन मासे फैयामोन बिदिनो गाग्लियो सेस खेबसेनो दोखो जालाङो माइ खिथिफोरखौ खेबसेनो जोंनाव मासे मानै फैया बांसिन बुरजा फालो हिसाबसो फैयो आरो जोङो हाजोआव थांब्ला मोसा लोगो मोनो मुफुर लोगो मोनो मै लोगो मोनो नेवलाय लोगो मोनो जिखुनु जुनारखौनो लोगो मोनजोबो जोङो बे मोख्राबो फैजोबो गासिबो जों लोगो मोनजोबो मोख्रायाबो बहुद खिसोमनि जाथिनि दङ मोख्रायाबो मोख्राया बोखोना लाङो माइफोरखौ गोजौआव दंफां सायाव जाहैयो आबाद खिथि नस्थ' खालामो जुखाम फनानै जायो बायदिसिना बै मैगं बायदिसिनाफोरखौ लांलाबायनानै खावलाबायनानै जाहैयो मोख्राया न' लुनो रोङा मालायनि खिथियानो धान्दायानोसै बिसिना माथो खालामबावनो बेबायदियानो आरो समयसाया बिनियाव मोख्रा दङ दाउ दङ अनेख खिसोम दाउ दङ दाउ फैयो जुखाम जाफैयो लाइ मैगं बायदिसिना मैगंखौ जाफैग्रा आबाद खिथि नस्थ' खालामग्राखौ बहुद बस्थु दङ जों गाव गावनो साबदान थानांगौ हांसो गावबो फिनांगौ जायो दाउ अमा फिनांगौ जायो मालायनि अमायाबो फैदेरो जिखुनु बुस्थुआनो थांलाय फैलाय उफा गैया मानसिजों गावनि गाव मानसिजों नांलाय खमलाय जानानैबो लाब गैया आंनाबो थांगोन माब्लाबा मालायनाबो फैगोन माब्लाबा अमा दाउ हांसो जोंनि बर' हारियावथ' बहुद बस्थु लायोना हांसोआबो मोननै मोनथाम जाथि दङ दाउआबो दङ दिनै गाबोन ब्रइलार खयलार लकेल अनेखथा खिसोमनि दङ दिनै गाबोन गासिबो सहायनांगौ गोनां जायो दुखु खस्थ' बिदिनो आरो जोंनिया उफाय गैया संसार जानाया मिलि जुलि जानांगौ गोनां जायो संसार जानायफ्रा